ابھی میرا حال فی الحال میں آگرہ جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو میں وہاں پر جو وہاں کے لوکل ٹورسٹ گائڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں گیا اور ان سیاحوں کے ساتھ میرا میں نے بات چیت کی اور مجھے بہت اچھا لگا کیوںکہ وہاں کی جو ٹورسٹ گائڈ تھے انہوں نے کافی اچھے سے ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا کہاں کہاں پر آگرہ میں تاج محل کے ساتھ ساتھ اور ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں مثلاً تاج محل میں نے دیکھا میں نے خود بھی ان سے کافی سوالات کیے ان کے جوابات مجھے ان سیاحوں سے ملے اور اس کے علاوہ پھر مجھے یہ پتا لگا کہ تاج محل کے علاوہ آگرہ میں ہم آگرہ کا لال قلعہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ جو آگرہ کا لال قلعہ ہے وہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا اور وہاں پر ایک مجھے ٹورسٹ گائڈ نے بتایا کہ یہاں پر اس لال قلعے میں ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی سے روزانہ شاہ جہاں کھڑے ہو کر اپنے قلعے سے اور تاج محل کا دیدار کرتے تھے جو کہ ایک بہت ہی خوشگوار اور بہت بہتر وہاں سے ویو نظر آتا تھا تاج محل کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی جو لوکل ٹورسٹ گائڈ تھے اور جو بھی وہاں کے جو سیاح تھے جو جنہوں نے میری ان سب نے مدد کی اور میں نے بھی ان سے کافی سوالات کیے میرے جو میری ہسٹری تھی میرا اتہاس میں بھی مجھے کافی اضافہ ہوا میرے اپنے علم میں بہت اضافہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل گائڈس ہوتے ہیں ان کا ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور ان سے ظاہری طور پر آپ کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے بہت شکریہ